औ औ ओमफ्राय नोंथाङा सोरमोनलाय

अ' जों ओरैनो लखेल सिथिजेननिखौ फाइभ हानद्रेद लायो ओमफ्राय फरेनार्स फोरनिखौ वान थावजेन लायो आरो खमायनायाखौ खमायनो हाखाया मानो होनब्ला बेनो जोंनि माबाखा लाखानाय थिखाना दोननाय माबाखा इयो इनथ्रि फिसखा माने सिङावहायथ' इदि एलाव गैया मानो होनोब्ला माब्लाबा माब्लाबाथ' जिब जुनाराबो इसे खैफोदाव खोख्लैयो नालाय बिनिखायनो जोंहा मानास नेसनेल फार्क निनो थिखानाय जिबसि दंखायो आरो भाराया नोंसोरो सासेयाव फाइभ हानद्रेद फाइभ हानद्रेद लायो आरो इनथ्रि फिसाव ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जों बे जिबसिनि भाराखौ दानो आरो बे थांफायो सासे सासे द्रायबारजोंहाय सेखिउरिथि सासे थांफायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना साबेसे फैनो नागिरदोंमोन जिबसि गंसेयावहाय साब्रै गाखो जायो आरो साब्रै औ जायखिजाया नोंसोर जों एदजास खालामना होगोन नोंसोर फैबानो मोनगोन आरो एबेलेबेल दंखायो जोंनाव जिबसिया ए बेयावथ' गोबां रोखोमनि जुनारफोर दं नोंथांमोना सोमखोर समाइना मिथिंगानि महरखौबो नुनो मोनगोन गिदिर गिदिर बिफां लाइफां बाइदि रोखोमनि दंफां लाइफां बेजों लोगोसे गान्दा मैदेर मै मानदाब आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसौ मैसो दावराय बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरो

औ दे दे